جی ہاں مجھے پرندوں میں خاص کر طوطے بہت پسند ہیں میرے لیے وہ ایک رول ماڈل کی طرح ہے کیونکہ وہ نہ صرف خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ ذہین بھی ہوتے ہیں طوطے انسانی آواز کی نقل اتنی اچھی طرح کرتے ہیں کہ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے کوئی انسان بول رہا ہو ان کی یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت واقعی حیرت انگیز ہوتی ہے مجھے یہ بات پسند ہے کہ طوطے بہت سوشل ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیار سے رہتے ہیں ان کے رنگ برنگے پر چالاکی اور بات چیت کرنے کی صلاحیت نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا ہے اس لیے میں اکثر ان کے بارے میں پڑھتی ہوں اور ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں